अगर से मैं बात करूँ तो सभी धार्मिक स्थलों पर समय समय पर किसी न किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं मैं हिंदू धर्म का हूँ जिसके वजह से मुझे हिंदू धर्म की मंदिरों के बारे में ज़्यादा ही जानकारी है हमारे यहाँ के मंदिरों पर समय समय पर भजन कीर्तन करना कथाओं का आयोजित करवाना विशेष पूजन स्थलों हवन का पाठ करवाना महामृत्युंजय पाठ करवाना ऐसी कई सारी चीज़ों का आयोजन हमेशा होते रहता है हमारे यहाँ अगर से बात की जाए तो मंदिरों में माता रानी की सुबह एवं शाम को भव्य आरती की जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ लगती है यह सभी चीज़ें हमारे सांस्कृतिक को दर्शाते हैं हमारे मंदिरों में गरीब परिवार के लोगों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाता है हमारे यहाँ मंदिरों में हर साल लगभग इक्यावन लड़कियों का कन्यादान किया जाता है सभी लड़कियों को फ्री में विवाह किया जाता है उन्हें कई सारे तौफे़ दिए जाते हैं मंदिर ये तरफ से इक्यावन हजार रुपए का पुरूस्कार भी दिया जाता है जैसे कि वह लोग अपना जीवन आगे चलकर के अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके ऐसे मंदिरों में कई सरे रे धार्मिक और पुण्य काम होते रहते हैं जो कि समाज के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारे यहाँ के मंदिरों में कथाओं का आयोजन कराना लोगों को बुला के सत्संग करवाना पाठ करवाना ऐसी कई सारी चीज़ें हमेशा ही आयोजित किए जाते हैं जिससे कि हमारा समाज भी काफ़ी अच्छा धार्मिक बने सभी लोगों के ऊपर अच्छी सोच आए कोई भी बुरा न सोचे सभी लोगों की सोच बदले और हमारे समाज का विकास हो सके